हाँ ठीक

इस्टुडेन्ट के हिसाब से चाहिए तो आप मुझे बताइए उस हिसाब से मतलब दो इस्टुडेन्ट रह सकेंगे या फिर

जब आप बोल दें उस टाइम पर आ जाएंगे

हाँ चलेगा ठीक है ठीक है देखते हैं पहले हाँ रूम लेते हैं उसके बाद आपको बता देंगे जब होगा पॉलीटेक्नीक कॉलेज में मतलब उधर पर रहती हूँ ठीक है ठीक है एडवांस कितना अच्छा

ठीक है ठीक है ठीक है रवीना पांचाल उसका कितना यानि